नमस्ते सर बोलिए सर

ठीक है जी आप कार ले कर आइए सर आइल पलटी करना है धुलाई करना है

अच्छा अच्छा ब्रेक सेटिंग करना पड़ेगा जी जी सब बना देंगे सर कार बढ़िया से बना के देंगे आप कोई शिकायत कहीं से एक रुपये की शिकायत नहीं आएगी कार बढ़िया बना देंगे और तीनों का सर तीनों का पाँच हज़ार रुपये लगेगा सर जी सर जी सर ज़्यादा नहीं बताए हैं आप सर ज़्यादा नहीं बताए ठीक है सर आपको कम कर देंगे आप थोड़ा दो चार सौ रुपये कम देना लेकिन काम पहले कर के देंगे सर सर ना हमारे यहाँ काम बहुत अच्छा होता है हम हमारे पास वर्कर है हमारी पूरी बहुत बड़ी दुकान है आप एक बार कार हमारे यहाँ पर बनवाइए इसके बाद आपको ख़ुद समझ में आ जाएगा सर कि आप कैसा कार बनाते हैं

नहीं नहीं सर हम ख़ुद बैठे रहते हैं हम खुद देख भाल करते हैं हम वर्करों के ऊपर नहीं रहते हैं हम वर्करों को नहीं सर हम ख़ुद हम हम ख़ुद देखते हैं देख भाल करेंगे आप एक बार हमको मौक़ा दीजिए कार ले कर आइए हम सारा कार में जितनी भी कमी सब हम दूर कर देंगे और इतनी अच्छी कार बना देंगे आपकी गाड़ी का आइल पलटी धुलाई ब्रेक सेटिंग सब कर के देंगे आपका ब्रेक अच्छा लगेगा और गाड़ी का आइल पलटेंगे आपको मायलेज मिलेगा जब आपको मायलेज मिलेगा तो आप हमारी दुकान ही पर ग्राहक लोग आएँगे सर आप एक बार हमारे दुकान पर आइए आप मौक़ा दीजिए हमको सर कम दे देना दो चार सौ रुपये कम दे देना इससे ज़्यादा नहीं होगा सर सारे समान महँगे आते हैं वर्करों को पगार देना पड़ता है हाँ ठीक है सर आप काम कराइए आप अच्छे से काम करेंगे आप पैसा कम दोगे चलेगा ठीक है ठीक ठीक